हलो तव्हं इंटीरियर था ॻाल्हायो हा हा मांखे न पंहिंजी घर जो डिजाइन करवाइणो आहे पांजे घर जो डिजाइन करवाइणो हा हा हम्म तव्हांखे पंहिंजे हा दीवारनि जो टाइला वाइला लॻाइणी हुन और ऐं छतनि जो बि कराइणो आहे रूम सिलिंग कराइणी आहे और हा त पर्दा बि लॻाइणा आहिनि त हा त

ॿ कमरा आहिनि और हिकु हॉल आहे त हुन में बढ़िया बढ़िया शइ लॻाइणी आहे जीअं अॼुकल्ह हलेनि थी पेयूं त दीवारनि में जीअं अॼुकल्ह टाइला वाइला हलेनि थी पेयूं और जीअं अॼुकल्ह पी ओ पी मथां हले थी छतनि में त उहा बढ़िया त कराइणी आहे त हुन में तव्हां ॿुधायो तव्हांजो घणो ख़र्चो ईंदो और कीअं कीअं तव्हां कंदव हा और केतिरा ॾींहुं लॻंदव तव्हांखे इअं कमु करण में

हा हा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा जीअं असांखे बाथरूम जो बि हा घणा ॾींहं बाथरूम में जो बि बदिलणो आहे रसोई जो बि जो अॼुकल्ह रसोई हलनि थी पियूं त हुनजो पूरो इअं समुझ मकानु घर जो पूरो ही बदिलणो आहे जीअं अॼुकल्ह जे किचन हले थी पेई त किचन जा डोर वग़ैरह त और बाथरूम जो बि न नओं बिल्कुलु जीअं अॼुकल्ह हलेनि था पिया सिंक वग़ैरह त पूरो ई समुझी बदिलणो आहे त तव्हां असांजे हुन ई हिसाबु सां ॿुधाए सॼो और सही ॿुधाए चयो जेतिरो बि जी हो टाइम बि ॿुधाए छॾे केतिरो टाइम लॻंदो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जो अॼुकल्ह जो अॼुकल्ह नओं नओं लॻंदो आहे सामानु सॼो उहो ई लॻाईंदो हम्म अच्छा त

हा हा हलो ठीकु आहे मां तव्हांखे हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु चङो